مجھے جب بھی قریبی قصبوں کا سفر کرنا ہوتا ہے تو مجھے بہت دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہمارے گاؤں میں روڈ بہت ہی خراب ہے جو آنے جانے میں بہت ہی کٹھنائیاں ہوتی ہے برسات کے موسم میں ہمارے گھروں میں ہمارے گھروں سے نکلنے کے بعد میرے سرکوں پر پانی ہی پانی رہتی ہے اور ہمارے گھر سے گاؤں سے نکلتے ہیں تو بہت ہی کٹھنائیاں ہوتی ہے پتلی سرکیں ہیں اس میں یہ گاڑی بہت ہی چلتی ہے اور سنسان علاقہ ہے اور جب ہم سنسان علاقاؤں کو پار کرتے ہیں تو ہمیں ڈر بھی بہت زیادہ لگتا ہے جب ہمارے گاؤں کے ایک بزرگ جب جا رہے تھے کسی گاؤں تو ایک لٹیرا نے انہیں بہت ہی بےرحمی سے انہیں مارا اور انہیں لوٹ بھی لیا جب وہ لوٹنے کے بعد انہیں پتہ ہمارے گاؤں والے کو جب پتہ چلا کہ انہیں لوٹ لیا ہے تو ہمارے گاؤں والے بھی ان سے ڈر گئے اور وہ نہیں جاتے تھے اسی لیے ہم لوگ کو بہت ڈر لگتا ہے اور جب دوسرے گاؤں جاتے ہیں پانی کے راستے سے اگر جب جاتے ہیں ناؤ کے جریے اگر جاتے ہیں تو ہمارے ہم کو زیادہ تر ڈر لگتا ہے کہ ناؤ ڈوب نہ جائے اور کوئی لٹیرا مجھے لوٹ نہ لے اور ہمارے گاؤں کے سبھی لوگ یہی امید لے کر بیٹھے رہتے ہیں کہ ہم لوگ کو ڈوب ڈوبنے سے بچے اور ہمارے گاؤں میں روڈ کی بیوستھاؤں کو سدھار دیا جائے اور اس گاؤں میں پل بنوایا جائے ہماری اتنا ہی کہنا ہوگا